प्रणाम हँ कि समाचार ठीक हइ हँ बोलिऔ बोलिऔ ने किसब लेबै हँ किसब गहना लैके हइ हुँ हुँ पहिले लऽ गेलिए तऽ अच्छा रहै ने पहिले लऽ गेल रहै अच्छा रहै ने हुँ ठीक तऽ कथी कथी लेब ठीक हइ तऽ दाम कहबै ने हुँ ओ अच्छा

ठीक हइ तऽ सबके एकेठाम रेट जोड़बै हुँ तऽ सबके दाम भऽ गेल एक लाख ठीक हइ तऽ सबके एकहि रेट जोड़बै एकहिठाम तऽ सबके कहलहुँ एक लाख रुपैआ सबके जोड़िकऽ एक लाख रुपैआ जतना गहना देलिए परची हँ परचीमे एक लाख

पूरा रेट कतना कम नब्बे नब्बे दस हजार कम कऽ देलहुँ दस हजार तऽ कम कऽ देलहुँ दस हजार तऽ कम कऽ ने देलहुँ हँ हम नब्बे कहलहुँ तऽ अहाँ फेर कहलहुँ कम करै अस्सी कहि देलहुँ सत्तरि मन्जूर भेलहुँ हुँ अच्छा बुझाइ हइ ने हँ अच्छा दै हइ तहन ने फेर अएबै आओर नहि देबै अच्छा तहन फेर अएबै थोड़ी जी अच्छा हँ ठीक हइ तऽ